हाँ हमने एक बड़े ग्रुप के लिए भोजन बनाया है जैसे की रक्षा बंधन साल में एक बार आती है तो मैंने पंद्रह लोगों पंद्रह बीस लोगों के लिए खाना बनाया है और वह खाना सभी लोग खाते हैं तो सब बहुत तारीफ करते हैं कि भोजन बहुत बढ़िया बना है उसमें छोले है भटूरे है पुलाव है सलाद है और राइता है यह सभी चीज बनाया है मैंने और मेरे जितने भी मिलने जुलने वाले लोग है जो भी आता है खाता है बहुत तारीफ़ करता है